میں نے ایک آن لائن ہوم ٹھیٹر منگوایا تھا جو کہ جب آیا تھا تو کافی بہتر تھا اس کی بیٹری پرفارمنگ کنیکٹنگ سب کچھ بہتر تھا پر کچھ دنوں بعد اس کی آواز عجیب سی بھربھرانے لگی اور اس کی کنیکٹنگ بیکار ہو گئی اور بیٹری پرفارمنس بھی کافی بکواس ہو گئی تو جب میں نے منگوایا تھا تب میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا اس کا کلر بھی کافی اچھا تھا اور ابھی بھی ہے کلر میں کوئی افیکٹ نہیں ہے لیکن کوالیٹی اس کی بالکل بکواس ہے